आठ हजार णवशीं ब्याण्णव सात हजार आठशे अंयशीं धा हजार तिनशे तीस पांच हजार सातशे सत्तर णव हजार णवशे णव्वद